हमारे यहाँ सबको नया नया खाना खाने का मन कर रहा था और मैं क्या करूँ दिमाग सोच रही थी उसके बाद मोबाइल लेकर बैठी फिर देखने लगी मोबाइल में मँगा के खाना उसका तरीका फिर उसमें से तो कोई भी नही पसंद आने लगा फिर गाजर का हलुआ पसंद आया तो मैं उसको देखी ध्यान से फिर देखकर आई गैस जलाई गाजर छीली छीलकर उसको देसी घी डाली देसी घी डालकर उसको उसमें मसाला डाली किसमिस बादाम सब कुछ जो जो पड़ता है डालकर फिर खोवा डाली डालकर फिर उसको चलाकर ढाँक दी ढाँककर फिर बाफ़ हो गया तो उसमें दूध डाल दी दूध डालने के बाद वो थोड़ा पकने लगा पक गया तो मैं थाली में निकाली प्लेट में लेके गई सब को दी तो सब खाने लगे सब बोलें कि बहुत अच्छा है स्वादिष्ट है ये हलुआ कैसे बना तो मैं बताने लगी कि मोबाइल पे देखकर ही बनाई तो फिर बोले कि अच्छा है फिर उसके बाद बोले कि दूसरे दिन हो गया फिर मैं देखी तो फिर पकौड़ी बनाने लगी फिर आलू छीली आलू का ही पकौड़ी बनाई मैं मिर्चा धनिया सब लेके गई सिलबट्टा पे पीसने लगी फिर मैं पीसकर आई और उसमें जीरा डाली नमक मसाला हल्दी डालकर पकौड़ी बनाई पकौड़ी बनाकर लेके गई मैं सबको दी फिर बोलें कि कैसे टैम पास हो तो मैं बोलें कि बस खाने के लिए टैम पास होता है जैसे बैठे रहो तो जी भी ऊबता है तो पकौड़ी खा लिए तो फिर मैं क्या करूँ तो बड़ा पाव और बहुत चीज़ें बनाने लगी फिर हलुआ बनाई मैं उसका सूजी का सूजी का हलुआ बनाई शाम की चार बजे तो खाएँ सब नास्ता हो गया फिर शाम के खाना के टाइम हो गया तो फिर खाना बना सब लोग खाए फिर दूध गरमाई सब लोग दूध पियें लेट गए आराम से तो फिर सुबह हुआ तो फिर